कस्टड शेवयां खीर शाबूदानाची खीर सोजी गाजरचो हलवा नाशण्याची बाकरी शिरो पातोयो रवाची गोड पाकरी इटली सान्नां बेसनची लाडू रवे लाडू तांदळ्याचे लाडू चिकी मुगां गोडशें केक